آٹھ لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو پچاس سات لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو چالیس دو لاکھ نوے ہزار تین سو ساٹھ پینتالیس ہزار نو سو پچاس پانچ ہزار تین سو پچاس